जी नजदीकी शहर हमरा सभकेँ दरभङ्गा और मधुबनी दूटा शहर हम बुझै छियै जे छै जाहिमे अहाँकेँ हमरा सभकेँ अधिकांश जे छै से हमरा सभके मधुबनीसँ हतोत्साहिते होवऽ पड़ैया कियाकि ओतेक विशेष व्यवस्था नहि भेट पड़ैया जेनाकि अहाँ दरभङ्गामे देख लेबै जे डी एम सी एच छै आओरो बहुत रास अस्पताल छै बहुत रास व्यवस्था छै जतय लोकके सुविधा जनक स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध भऽ जाइत छै हम एकतऽ समाजसेवी लोक छी तऽ अधिकांश गाँव समाजक जे गरीब तबकाके लोक अहि तकरा लऽ कऽ हमरा दरभङ्गा शहर हॉस्पिटल अधिकांश जाय पड़ैया आओरो ओतय विश्वविद्यालय ई सभ छै बहुत रास गप छै तहि कारणे हमरा जाय पड़ैया